हॅलो हां कशे आसात तुमी कशे आसात हांव बरें आसा तुमी कशें आसात पावस बी आसा बरो आनी केन्ना येवपाचे हांगा आमगे हांगा हें हांगा भरपूर कितें आसा तुमी येया नी आता हांगा वोटरफोल्स आसात कुस्कें वोटरफोल आसा मागीर बटरफ्लाय गार्डन आसा ट्री टोप आसा आं हां हां हय हय हें हें दिवाळे सुटये म्हळ्यार तें उदक उरना नी थंय आता जितलो वेळ उदक आसा तितलो वेळ तो कुस्कें वोटरफोल तेजे नंतर आनी खंय पळोवपा मेळटा तो हय हय आतां तुमी येयल्ले आसा नी येवन वचा एकदां तें मागीर पळोवपा पडटलें थंय वचून ना ना आसात आनी आसात कितलेशेंच हय हय आता ह्या टायमार आमगे थंय लोकोत्सव बीन जाता थंय वेग वेगळे प्रोग्राम जातात ते बीन पळोवपा मेळटले तुका तूं सारको रायट टायमार येयल्लो आसा हांगा हय हय म्हालभटय बैठक बी हय हय हय हांव वरता तुका ना ना परमिशन लागना हांव व्हरतां तुका लॉकल्सां वचपा मेळटा नी थंयी बरें बरें चार पांच दीस रावपा यो बरें